دیہی اور شہری کھیل علاقوں کے بیچ مختلف فرق ہوتے ہیں دیہی علاقے عموماً زیادہ ماحولی اور خلوس روزگار کی پسند کرتے ہیں جبکہ شہری علاقے تعلیم تجارت اور مختلف مواقع کی بڑی تعداد کی بنا پر مشہور ہوتے ہیں شہری علاقے زیادہ تربیتی اور پیشہ وارانہ مواقع کی بڑی تعداد دیتے ہیں جبکہ دیہی علاقے زرعی کاموں اور دوسرے ماحولی فرصتوں کی طرف رجحان رکھتے ہیں شہری علاقے زیادہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں اور عموماً بہتر زندگی کی سہولتوں کا مستفید ہوتے ہیں دیہی علاقے ماحولی زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں اور زرعی کاموں کے ذریعے روزگار حاصل کرتے ہیں دیہی علاقوں میں عموماً ریفریشمنٹ کے طور پر کھیلوں کی مقبولیت بڑی ہوتی ہے جیسے کہ کرکٹ ہاکی اور گیندبازی وغیرہ شہری علاقوں میں مختلف شہری کھیلوں کی مقبولیت ہوتی ہے جیسے کہ فٹ بال باسکٹ بال ٹینس اور گولف وغیرہ شہری علاقوں میں مواصلات کی بہتر سہولت ہوتی ہے جبکہ دیہی علاقوں میں مواصلات کی کمی اور سہولتیں محدود ہوتی ہیں شہری علاقوں میں عموماً مختلف فرہنگی اور ذائقی پیشہ وارانہ مواقع ہوتے ہیں جبکہ دیہی علاقوں میں ماحولی تجارتی اور زرعی زندگی کے تجربات کی قدر دیتے ہیں